ایک نواب تھے جو مغل خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اُن کے حصّے میں علی گڑھ کی کچھ زمین اُن کے حصّے میں آئی علی گڑھ کی کچھ زمینیں تو اُنہوں نے اور اُنہیں حضرت علی سے بہت زیادہ محبت تھی جس کہ اِس لیے اُنہوں نے علی گڑھ کا نام علی گڑھ رکھا اور علی گڑھ یہاں پہ آج علی گڑھ بہت پڑھائی کے لیے تعلیمی ادارے کے لیے بہت مشہور ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان اٹھارہ سو پچہتر میں علی گڑھ میں ایک مدرسۃ العلوم قائم کیا پھر اٹھارہ سو ستہتر میں اُس مدرسۃ العلوم کو محمدن اینگلو اوریئنٹیڈ کالج میں اُسے تبدیل کیا اور پھر اُنیس سو بیس میں یہ محمدن اینگلو اوریئنٹڈ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طور پہ ایک یونیورسٹی بن گئی اور آج یہاں علی گڑھ میں پورے دُنیا بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اِس یونیورسٹی میں آتے ہیں اور علی گڑھ میں تالے بہت زیادہ مشہور ہیں علی گڑھ کی شیروانیاں بہت زیادہ مشہور ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو علی گڑھ کو ایک مشہور جگہ بناتی ہے شُکریہ